हमरासबके एतुका गाड़ी घोड़ाके जे सुविधा नहि छै परेशानी बढ़ै छै तऽ राति बेराति ककरो मोन खराब भेलै किछु भेलै तऽ गाड़ीके नहि अइ सुविधा आब कतहु हॉस्पिटले लऽ जाएके अइ कतहु लऽ जाएके अइ तऽ नहि छै तऽ ओकर परेशानी हमरा आओरके उठबै पड़ैए जे कतऽसँ अनबै गाड़ी कतऽसँ कि आनबै नहि आनबै तऽ ओकर हमरासबके कोनो लाभ नहि अइ परेशानी हमरासबके सबटा भोगऽ पड़ैए करऽ पड़ैए कोनो सुविधे नहि देने छै नहि टेम्पू नहि कार नहि किछु नहि एम्बुलेन्स किछु नहि हमरासबके देने छथिन सरकार जे केनहो हमसब जेबै आओर करबै लोक गरीब आदमी मरै छथिन करै छथिन परेशानी उठबै छथिन सबटा सबचीज राखै छथिन जे कोना जाएब कोना रहब कोना करब सबटा परेशानी हमरासबके करऽ पड़ै छथिन राति बेराति नीक बेजाए किछुके नहि रहै छै एम्हर ओम्हर जहन से कतहु जेबै कतहु कि करबै नहि करबै ओकरा हमरासबके कोनो लाभ नहि भेटैए से सबटा सबचीज हमरासबके करऽ पड़ै छथिन